जय झूलेलाल जीअं त असांजे सिंधियुनि में शादी ॾाढी सुठे नमूने थींदी आहे ईअं असां आड़े पाड़े वारनि खे मिटनि माइटनि खे सभिनी खे घुराईंदा आहियूं सुठे नमूने पहिरियों ई ॾींहुं सत्संगु वग़ैरह प्रोग्राम रखंदा आहियूं पोइ वरी तेल जो प्रोग्राम रखंदा आहियूं तेल ते बि सभिनी मिटनि माइटनि खे घुराईंदा आहियूं मिटनि माइटनि खे ॿियनि खे घुराए करे उन्हनि खे बिस्किट वग़ैरह विराईंदा आहियूं ऐं ऐं छोकिरे जी हुजे या छोकिरी जी हुजे ब्राह्मण खे घुराए करे तेलु लॻाईंदा आहियूं तेलु लॻाए करे पोइ उन्हनि जा साठु सवण कंदा आहियूं पहिरियों हुअं त ॾीओ रखी करे जूतो चम्पलु पराए करे जेकी शादी में वेॾी में पाईंदा उहा चम्पलु करे उन सां शगुन कराईंदा आहियूं ऐं ॿियों वनवा ठहींदा आहियूं वनवा में के ड्राईफ्रूट विझी करे असी बूको ठाहींदा आहियूं उहो बूको सभिनी खे जे क्वारा ॿार हुजनि उन्हनि खे खाराईंदा आहियूं जेके ॿार नथे उन खे बि खाराईंदा अहिड़ी रीति असां ख़ुशी ख़ुशी सां पंहिंजो मुंहिंजे शादीअ जा कंदा आहियूं सुभाणे सुभाणे ते वरी सुबुह जो असां हा हंधि विछाए करे हुते दुल्हे खे विहारे करे सहिरो मुटुक सॼाईंदा आहियूं मुटुक सगाए सॼाईंदा आहियूं ऐं ॿार खे जेॾी महिल उन में जेॾी महिल कार में या घोड़े ते वेहरींदा आहियूं तेॾी महिल उन्हनि खे उन्हनि खे खीर जो गिलास पीयारींदा आहियूं बैंड बाजन सां सभिनी खे सॾु कराए सभु सुठे नमूने कंदा आहियूं ईअं ई कंदा आहियूं ॿारनि खे घुराए ऐं ॿियों वरी ॿियों ॿियों घुराए करे सभिनी खे मिठाइयूं विराईंदा आहियूं ऐं बैड बाजन बारात बारात सां सां ॿारनि खे बारात सां सभु मिटनि माइटनि मिटु माइटनि आड़े पाड़े वारनि खे वठी करे बैंड बाजा वॼाए करे ऐं की जिते स्थानु हुजे शादी जो उते वठी वेंदा आहियूं ऐं उते पोइ महाराज स्वामी जेके शादी जो प्रोग्राम कंदा आहिनि फेरा फेरियूं वग़ैरह फैरियूं वग़ैरह पाराईंदा आहिनि फेरा पाराए करे पोइ उहो कंढी पाराए करे अहिड़ी तरह असां सिंधी पंहिंजे नमूने घरु वठी दुल्हन खे घर वठी ईंदा आहियूं ऐं मथे ते ॾीओ रखी करे असां उन जो स्वागत कंदा आहियूं उन खे घर में घुराए ऐं कुमकुम मां पेर घुराए असां उन जो सुठे नमूने स्वागत दुल्हन जो सुठे नमूने स्वागत कंदा आहियूं ऐं ॿियों वरी सभु मिटनि माइटनि खे वॻा कपिड़ा लटा मिठाइयूं ॾेई करे उन्हनि खे राजी ख़ुशी ख़ुशि कंदा आहियूं अहिड़ी तरह असां सिंधी पंहिंजे शादी जी जो ॾाढो सुठे नमूने रीति मल्हाईंदा आहियूं